बांद्राय मबाइल गेम कम्पिउटार गेम गेलेनाय बा स्क्रिन नि खेलानि जाहोनाव गथ'फ्रा दा गेलेबांलायानो मानोना बिसोरो न'आवनो थासोमनानै गावसोरनि मबाइल आवनो बा कम्पिउटार आवनो गावसोरनि गेलेनांगौ गेम खौ गेलेबाय थायो मानो बाहेरानि खेलाखौ बिसोर बांसिन गेलेलानो मानोना बिसोरो मबाइल आवनो गोबां गावसोरनि रंजानायखौ मोन्नो हानाय बा कम्पिउटार गेम फ्रावनो गावनि रंजानायखौ मोन्नायनि थाखाय बाहेरानि गेलेनायखौ बांसिन गेलेनाय जों नुनो मोनला बेसोरखौ बाहेरानि गेलेमु बा देहानि थाखाय मोजां जानाय जायो गेलेहोयोब्ला बेनिखायनो गथ'साफोरनो दा मबाइल कम्पिउटार दांहोनायफोरखौ बन्द' खालामनो हायोबा बा गार्जेन फोरा जुदि बिदि मबाइल थुनाय आरो मबाइल गेम गेलेनायखौ इसे रायनानै दोनोब्ला बिसोरनि थाखायबो गाहाम मानोना थुलुंगा मोन्नायनि थाखाय बाहेरा गेम बा बायजोआव जानाय गेलेनाया देहानि थाखायबो गोबां मोजां आरो गावनि इयुन दानायावबो बिराद बिहोमा होयो नाथाय मबाइल गेम जों नोंनि देहानि बो गाज्रि नोंनि मेगन बा नोंनि देहाया जेबो एक्सारसायस गैयिनि थाखाय माबा मोनसे गिदिद लोमजानायबो जानो हागौ मेगन नुयिनिफ्राय लानानै गासिबो ब्रेइन नि प्रब्लेम बायदि जानो हागौ बाहेरा गेम जुदि फुटबल भलिबल क्रिकेट फोर गेलेयोब्ला बिनि देहाफ्राबो थिग थागोन आरो दानि समाव बिबायदि गेलेनायफोरजों आजिखालि इयुन दानायावबो गोर्लैयै गोर्लैयैनो मोन्नो हायो गेलेनायजों